ہاں ہیلو ہاں موبائل شاپ سے بات ہو رہی ہے جی ہم کو جیو سم لینا تھا تو اس کے لیے کیا کیا لانا پڑے گا

اچھا اور فوٹو وغیرہ بھی لگے گا دکان کب کھلے گی اَچّھا اور اس کے لیے کچھ کتنے روپے کا نکلے گا جیو کا کتنا روپے لگے گا فور جی نکالنا ہے ایک سو بیس روپے میں

اَچّھا فور جی میں کتنے کا ریچارج ہوتا ہے اٹھائیس دن

ٹھیک ہے بھائی کل آتے ہیں آدھار کارڈ اور فوٹو وغیرہ لے کے کل آٹھ بجے